आङो फिसालाखौनो होनसै जेनबा आंनि फिसालाया खस्थ' फेदेरनानै आङो दा एसे गोजोननाय मोनदों आरो गोदो बिराट खस्थ'यै जानांदों अखम्बा मोनजायो अखम्बा मोनजाया आखायनो दा फिसालाफोरा एसे एनै फिसा फिसौ खामानि मावो खामानि मोननायखाय दा एसे मोजाङाव फैबाय आरो नखरा दा नखर मोजां मोनहांनायखाय आंहाबो गोसोआ एसे मोजां मोनो आरो बिदिनो दा गोसोआव मोजां फुर्ति जाखांनाय फैबाय आरो आंनाव बिदिनो गथ'फोरखौ लानानै मोजां संसार जालांनो हालांगोन हालांथों सानो आरो आंनि गोसोआ आमफ्राय दा बिदिनो न'आवबो बिमाखौ नाहरो एसे एनै थाइसे थाइनै खरस जानो हरो बिदिनो माबायो आर नै दा फिसाला दाबसेयाव थाहैनानै न'बां एसे लुलांनो हानो नागिरदों लुलांदों दा मोजाङै मोजां जाबोगासिन दं आरो नखरा दा बिदा फंबाय सानैजोंनो मोजाङै मोजां मावनान एसे एनै फैसा थाखा बिमानो हरनाय जायो आरो आंनो जेनेबा मोजाङै माबा हरो आरो खस्थ' मोननायनि खस्थ' मोननाय दा मोजाङैनो मोजां जालांनो हमबाय आरो नखरा आंबो गोसोआ जोबोद मोजां मोनबाय खुसिबाय जेनबा गोदो फैसा थाखा दांनो मोना एसेबां दा फैसा थाखा फिसाफोरनि आमोलाव फिसाफोरनि सायाव आं बिराद मोजां मोनबाय आरो दा एसे एनै आखायावबो थाबाय थानायखाय आर न'फोराबो मोजांसे जालांनो हमनायखाय जालांनायखाय मोजां मोनबाय आरो आं दा गथ'फोरनि सायाव